ہاں میں اپنی کالج کی لائبریری میں روز آنا جاتی ہوں جس سے مجھے مختلف کتابوں کا مطالعہ کرنے کا موقعہ ملتا ہے اور میری نالج میں اضافہ ہوتا ہے میرے گھر میں کوئی لائبریری نہیں ہے لیکن میری خواہش ہے کہ میں اپنے گھر میں مختلف کتابوں کا ذخیرہ کروں جس سے میں ہمہ وقت کتابوں کا مطالعہ کر سکوں میں اپنی خوابوں کی لائبریری میں شعبہ صحت کے متعلق کتابوں کا ذخیرہ کرنا چاہوں گی جس سے قوم و ملت علاج و معالجے کی معلومات سے سرفراز یا آگاہ ہو سکیں